खेतीमे लागैवला उपकरण बहुत सारा उपकरण छै जेना मानि लिए कि अपनेके पानि पटाबैके छै इंजिन सँ तऽ इंजिनसँ पानि पटाबै छै तऽ खेती बहुत ही अच्छा उगै छै ओकरासँ खर खर पतवार भी थोड़ा अच्छा नॉर्मल रहै छै खेतीमे बहुत अच्छा लागै छै आओर खेती जादा विकसित होइ छै पानिके लेकर आओर जेना मशीन होलै अपनेके सफाइ करैवला ओहो भी अच्छा जादा रहै छै अच्छा करै छै ओ मशीन सफाइ करै छै कीटाणुके लिए मारै छै आओर फसलके लिए अच्छा लाभदायक होइ छै जेना अपनेके मानि लिअ मशीन तऽ होइ गेलै अपनेके खेती बारीके लिए पानि पटबैके लिए सफाइ मशीन होइ गेलै अपनेके कीट कीटाणुके मारैके लिए कुछ होइ छै फसलके काटैके लिए भी जकरा हमलोग कचिया अपने भाषामे बोलै छियै कचिया जे फसलके काटै छै आओर आओर ओकरा अच्छासँ तैयार करै छै ओकरो बाद होइ गेलै अपनेके थ्रेसर तैयारी करैके लिए जे अपनेके खेती करै छियै ओकरा तैयारी करैके लिए ओकरा अनाज बनबैके लिए जे अच्छा जे गोदाम तक पहुँचाबैके छै ओकरा बेचैके छै ओ अनाजके तैयार करैके लिए थ्रेसरके जादा जरुरत पड़ै छै जेकि अच्छा काम आबै छै हमरा सहूलियत होइ छै नहि तऽ पहला आदमी सब जादातर करैत रहै की हाथेसँ खेत के तैयार करैत रहै फसलके जैसे मानि लीजिए भुट्टा छै तऽ भुट्टाके लिए ओकरा हाथसँ छोरबै लए पड़ैत रहै आब हमरा अनके अच्छा होइ गेलै जे थ्रेसर आबि गेलै ओकरा लिए